दौड़य कालमे जेनाकि सुबहकेँ उठै छियै ने तऽ अङ्गनासँ बाहर निकललहुँ रोड लग बगलमे मन्दिर छै घुमय फिरय लए चलि गेलहुँ धियान ओहिपर रहल दौड़य कालमे अपन ध्यान राखलहुँ जे अपन रोड छियै तऽ कोना चलब आर लोकसभ चलैत रहै छै तऽ अपन देखैत रहैत रोडपर चलै छियै तऽ गाड़ी चलैत रहै छै लोको चलै छै दुनू दिशसँ अपन ध्यान राखलहुँ जे हम अपन कोना चलब जे अपन ध्यान अपन देहोपर रहत आ हमर अपन चलय बुलयसँ इएह होइ छै जे जादेओ उमर भए जाइ छै तऽ देह ठीक रहै छै कोनो दिक्कत नहि होइ छै आर एहिसँ की होइ छै तऽ आब घुमै फिरै छियै सङ्गमे दू चारि आदमी आर घुमयवला भए गेल घुमैत फिरैत आगाँ बढ़ि गेलहुँ किछु दूर तक चलि गेलहुँ फेर घुरलहुँ छै आगाँमे मन्दिरसभ तऽ सभ मन्दिर सभमे भोरकेँ चलि गेलहुँ घुमय लए घुमि फिरि कऽ अयलहुँ घरो अयलहुँ तऽ फेर अङ्गनोमे चारू बगल घुमलहुँ फिरलहुँ भोरकेँ घूमय फिरय भिरलय सँ इएह होइ छै जे देह अपन ठीक रहल स्वास्थ्यमे कोनो दिक्कत नहि भेल अपन उमरसँ बेसी काम कए सकै छियै घूमैत फिरैत अगर रहबै तऽ देहकेँ चालू राखबै तऽ देह बेकार नहि हैत तऽ हमर कहब इएह रहैए जे सभ अपन देहपर ध्यान राखब जे कोना की करने काम करना चाही जे देह ठीक रहत एहि दुआरे चलब बूलब जे देहके लिए सभसँ बेसी जरूरी छै फाजिल जे काम करयके जोग्य छी सेहो काम करू जे देह हाथ फ्री रहत आब ककरो खाने बनेनाइ छै ककरो मानि लिअ नहा कऽ पूजे करब गे फूल तोड़ब घरमे पोछा लगायब इसभ काम करलासँ इएह होइ छै देह फ्री रहै छै